त राजस्थान जी जाग्राफी ऐं माहोलियात जी जे कॾहिं मां ॻाल्हि कयां त जेका इन जी आबु हवा आहे त या क्लाईमेटिक कंडीशन जेके आहिनि सा इंसानी ज़िंदगीअ जे लाइ परेशान कंदड़ु आहिनि ऐं ॾुखियूं आहिनि हिते रहणु सहुलो कोन्हे छो त पाणीअ जी घटिताई आहे ऐं हिते गर्मी ॾाढी पए थी ऊन्हारे जी जेका मुंदि आहे सा ॾाढी मुशकिलु आहे इते कटनि त इन सबब इते घणो एराज़ी जेका आहे उहा रेगिस्तानी इलाइक़ो आहे ऐं संदसि रेगीस्तानी इलाइक़े सबबि संदसि तारीख़ जे मथां घणो ई असरु पयो आहे हिन जी मानचित यां नक्शे जे मथां जेका बि मौजदूगी आहे सा ज़ाहिरु करे थी त इहो हमेशह धारीन जी काहुन जे लाइ वधीक हिन खे दुख सठिणो पियो छो त जीअं असीं सिंध ते ॾिसंदासीं त सिंध जेको आहे उहो अर्बन जो अर्बन जी दाखिली जो दर ताईं थियो तीअं ई पोइ मुगलनि अची करे राजस्थान जे मथां काहूं कयूं पर राजपूतनि हुन जो जेको मुक़ाबिलो आहे सो ॾाढे सुठे नमूने कयो तंहिं हिन तरीक़े सां असां ॾिसंदासीं त हिन जी जोग्राफी मौजूदगी जेको आहे हिन खे वधीक वलनरेबल करे थी हिननि काहुन या हमलनि जे लाइ ऐं कयो बि आहे असां ॾिसंदासीं हिन जी नबातात ते नज़र विझंदासीं त असांखे पतो लॻंदो त जेके बि वण ऐं ॿूटा रेगे हिन रेगेस्तानी इलाइक़े या राजस्थान में मिलनि था उहे कंडीन मां हूंदा आहिनि उन में खार वधीक हूंदा आहिनि ऐं गुल घटि हूंदा आहिनि खेजड़ी जो जेको वणु आहे उहो ॾाढो वधीक अहमियत रखे थो राजस्थान जी सफाकत में बि ऐं राजस्थान जी ज़िंदगीअ में बि छो त इहे वण जेका खेजड़ी जा वण हूंदा आहिनि इहे तव्हांखे हर हंधि मिलंदा ऐं बिश्नोई समाज जेको राजस्थान जो असुलोको रहंड़ु समाज आहे या बिरादरी आहे यां कबीलो आहे त उहो हिन वण खे जेको आहे पूॼा जोग समझे थो ऐं हिन जी पूॼा कंदो आहे ऐं जेको बि जंभेशवर जेको उनन जो गुरू आहे सा चयो वयो आहे त खेजड़ी जेको आहे हू हिकड़ो सीक्रेट वणु आहे माना त हिकिड़ो पूॼा करणु जोॻो वणु आहे तउहो इन खे ॾाढो मण मञंदा आहिनि छो त इहे वण रेगिस्तानी इलाइक़े में मिलंदा आहिनि ऐं इहे ई ऐं अहिड़ा ई वण आहिनि जेके राजस्थान में जेको प्राण ॾींदड़ु हवा यां ऑक्सीज़न आहे उहा हवा खे ठाहिण जा वाहिद वसीला आहिनि असां ॾिसंदासीं त हिननि सभई ॿूटन जे अंदरु जीअं केक्टस थी वियो हिकिड़ो सिरिश्तो मौजूद आहे जंहिंसां इहे घटि पाणीअ में बि उसरी वेंदा आहिनि ऐं हिननि खे पाणीअ जी एतिरी ज़रूरत नथी पए